मेरे पास स्वादिष्ट और सीक्रेट मसाला है जिसे डालकर मैं अपने व्यंजनों को बहुत स्वादिष्ट बना सकती हूँ और लोग मेरी मेरे व्यं बनाए द्वारा मेरे द्वारा बनाए व्यंजन बहुत पसंद करते हैं और उसकी खुशबू भी बहुत दूर तक आती है लोग कहते हैं कि आपने के कौन से मसाले डाले हैं जो इतनी सुगंध आ रही है लेकिन मैं उनको ये नहीं बता मत उसकी क्वांटिटी नहीं बता पाऊँगी कि कितना मैंने क्या डाला है वो तो मैं अपने मतलब हिसाब से इसी मतलब कुछ मसाले ऐसे हैं सीक्रेट्स हैं जो मैं उनको नहीं बता पाती हूँ किस किस में कितने कितनी मात्रा में क्या डाला हुआ है लेकिन मेरे हाथ के बन व्यंजनों की लोग बहुत तारीफ करते हैं और मैं उसको बहुत अच्छे से बनाती हूँ बनाते सभी हैं अपने अपने घरों में लेकिन मेरे हाथ के बने कुछ व्यंजन इतने स्वादिष्ट हैं कि लोग बार बार खाने का उनका मन करता है और मुझे बार बार वो बार बार उसकी फरमाईश होती है कि आप ये बनाइए आपके हाथ का ये बहुत अच्छा लगता है आप पता नहीं कौन से ऐसे मसाले डालती हो तो सबसे हटके उसका टेस्ट आता है